ते में अपने बारै ई सनान्नां पैह्लें ते मेरा नांऽ अक्षय ऐ ते में जम्मू दा रौह्ने आह्ला आं ते जम्मू अखनूर दा रौह्ने आह्ला ते इत्थें मेरा घर ऐ दादी घर ऐ ओह्बी जम्मू अखनूर इक्क नंबर सूऐ उत्थै मेरा घर ऐ ते अपनी साढ़ी फैमिली बिच मेरे दादू दादी ठीक ऐ मेरे चार चाचू न ठीक ऐ चार चाचू न मेरे ते ठीक ऐ ते मेरी जेह्की सक्की भैन दौं मेरियां सक्कियां भैनां न मेरी मम्मी अस हून रौह्न्ने उधमपुर उधमपुर आइयै उधमपुर कीऽ आए दे अस मेरे भापे दी नौकरी लग्गी दी पलीस बिच तां अस इत्थै रौह्न्ने आं ते एह् ऐ ते हून जन्ने आं कदें कदें जन्ने होन्ने आं घर बी जन्ने होने आं मतलब बहुत गै बड़ा अच्छा जेह्ड़ा साढ़ा चला दा सब कुछ चला दा मतलब बहुत गै अच्छा चला दा साढ़े ओह्दे कन्नै मेरे जेह्ड़े फैमिली ऐ ओह् बड़ी गै सानूं हर रोज फोन करदी मतलब साढ़े कन्नै बहुत प्यार करदी ऐ मतलब साढ़े कन्नै अस बी जन्ने होन्ने आं कदें कदें दादी दी आदत ऐ अचार पाना असें मतलब मिट्टी खाना बड़ी गै मतलब उं'दे साढ़ा ते चाऽ उं'दे कन्नै खेल्लना मतलब जमाना बड़ा स्हेई होंदा हा हू'न अस बड्डे बड्डे होई गेदे आं कॉलेज पढ़ा दे घट्ट जन्ने होन्ने आं ते कन्नै दोस्त साढ़े बड़े दोस्त ऐ अद्धे मेरे कॉलेज दोस्त निक्के होंदे गै मेरे दोस्त हे ठीक ऐ तुसें ई सनांऽ जेल्लै में पढ़दा होंदा हा फर्स्ट पढ़दा हा अं'ऊ पैह्ली पढ़दा हा अं' उसलै मेरे दौं दोस्त हे हल्ली तोड़ी ओह् मेरे बेस्ट फ्रैंड न ते जिसलै बड़े अच्छे दोस्त मतलब जेल्लै निक्के निक्के होंदे हे अस असें मतलब रौह्ना किट्ठे खाना इक्क गै हल्ली एह् दौं होंदे इक्क मुसलमान मेरा दोस्त ऐ मिगी असें कदें बैह्म निं कीता अस किट्ठे रेह् किट्ठे खाद्धी सारें किट्ठे रुट्टी खाद्धी ते रौहंदे हे अज्ज बी अज्ज बी ओह् किट्ठे रौहंदे हे किट्ठे किट्ठे जाना असें घुम्मन जाना बड्डे होइयै ओह् हल्ली बी मेरे दोस्त न ते इत्थें दै दोस्त बने ते मेरा इक्क स्कूल ऐ इत्थै बरोकनी स्कूल उधमपुर उद्धर दे बी दोस्त न मेरे उंदा बी ग्रुप ऐ हल्ली बी मेरे कोल बट्सएप मतलब बड़े पराने पराने दोस्त न मेरे कम से कम बड़े दोस्त न मेरे दोस्त बड़े न मेरे अग्गें जम्मू जां म्हल्ले दा मेरा दोस्त ऐ फ्रैंड सनांऽ बड़े अच्छे होंदे फ्रैंड निं होन ते जिंदगी निं ऐ दोस्तें बगैर जिंदगी निं ऐ दोस्त अपने होने चाहिदे जिं'दे तुस मतलब जि'न्नी कोई बी दिल बिच दुख सुख हो अपने दोस्तें कन्नै तुस शेयर करी सकदे ओ ठीक ऐ ते फ्ही फैमिली ते फैमिली अपनी फैमिली दी कहना मानो सवेरे उट्ठो उं'दे पैर छूहो कॉलेज जाओ ठीक ऐ उं'दा शीरबाद लेइयै जाओ उंदा शीरबाद बहुत अच्छा क्योंकि अज्ज दे जमाने च अस जी रहे हैं किस लिये अपने पेरेंटस के लिये ते अगर साढ़ी फैमिली ऐ ते अस है आं फैमिली निं ते असें केह् करना जीयै ते खुशियां कीऽ ऐ फैमिली ऐ फ्रैंड दोस्त ते कन्नै परिवार अपना दोस्त ऐसे रक्खो सच्चे ठीक ऐ जो साढ़े पर विश्वास करदे जो अस ओह्दे कन्नै हर इक्क गल्ल शेयर करी सकदे आं मिगी इं'या अपनी जेह्ड़ी फैमिली ऐ एह् साढ़ी दादी नानी नानकै बी दस्सना तुसें मेरा नानी घर ऐ ओह् जम्मू अखनूर ऐ अखनूर ऐ ते मेरे दौं मामें ऐ ठीक ऐ दौ मामें दौ मामियां ते कन्नै उं'दे मुड़े ऐ दौं ठीक ऐ ओह्बी पढ़दा ओह् पढ़दा दसमीं पढ़दा दसमीं हू'न पास होआ ओह्बी जेल्लै अस नानी घर जंदे हे साढ़े कन्नै बड़ा करदे हे बड़ी अच्छी फैमिली उं'दी सस्स बी अच्छे न नानी दे ते नानी मेरे कन्नै बड़ा लाड़ करदी ऐ ठीक ऐ नानी मेरी ने हर रोज़ फोन करना ते वीडियो कालिंग करनी साढ़े कन्नै अस ते सगुआं उंदे कन्नै इ'न्ना डीजिटल होई दा के इं'या लगदा अस अपनी फैमिली कोल गै न फोन करने अस गल्ल करदे फैमिली अपने अज्ज दी फैमिली होना जरूरी ऐ जेह्दी फैमिली निं ऐ ना ओह्दा परिवार निं ऐ फैमिली होना चाहिदी ऐ